ایک مرتبہ میں دہلی سے مظفرپور ٹ رین سے جا رہا تھا میرے سیٹ کے سامنے ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی اس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچّہ تھا وہ بار بار بھوک کی وجہ سے رو رہا تھا وہ عورت شکل و صورت سے نہایت ہی بدحال لگ رہی تھی اور پریشان بھی مجھے عورت کے چہرے سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ابھی کچھ دنوں سے کھانا پینا نہیں کھائی ہے وہ عورت بار بار میری طرف ایک التجا بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی تو میں اس سے بہت متاثر ہوا مجھے لگا اس کی مدد کرنی چاہیے میرے پاس کچھ روٹیاں تھی تو میں نے اس کو کھانے کے لیے دیا لیکن وہ منع کر دی میں نے بار بار اصرار کیا تو اس نے روٹیاں لے لی اور کھا لیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عورت بہت ہی خوددار تھی کھانا کھانے کے بعد اس کے چہرے پر ایک طرح سے چمک آ گئی اور اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا مجھے اس واقعے سے یہ سبق ملا کہ زندگی میں کہیں بھی کبھی بھی کسی کی مدد کرنے کی ضرورت پڑے تو آدمی کو ضرور اس کی مدد کرنی چاہیے